ऑनलाइन शॉपिंग जेकी चयांसि ॾाढी सुठी शइ आहे अ असां ॾाढो समय इनसां बचंदो आहे मां ऑनलाइन शॉपिंग लाइ अमेजोन ऐप यूज़ कंदो आहियां अमेजोन ऐं ॿिए नंबर ते फ्लिपकार्ट हीअ ॿ ऐप आहिनि जेका मां ऑनलाइन शॉपिंग लाइ यूज़ कंदो आहियां ऐं पर ऑनलाइन शॉपिंग जेकी आहे हूअ असांजी जेकी एक्चुअल जेकी मार्केट आहे जिते सभु सामान फेस टू फेस वठिणो हूंदो आहे अ हो हुनमें थोरो गिराव ॾिस अ ॾिसण ईंदो आहे असांजे जॾहिं असां अ ऑनलाइन शॉपिंग वधीक यूज़ कंदा आहिंयूं अ ऑनलाइन शॉपिंग जी ॻाल्हि सुठी आहे की डिजिटल्स पेमेंट्स थी वेंदा आहिनि अ वधीक झंझट जी ज़रूअत न पवंदी आहे कॾहिं कैश कान्हे कॾहिं चेंज कान्हे त ऐं समय बचंदो आहे असांजो हूअ वञण जी ज़रूअत न पवंदी आहे अचनि जी जरूअत न पवंदी आहे होम डिलिवरी थी वेंदी आहे त हीअ असांजो ॾाढो समय बचाईंदी ऐं जेको असांजे लाइ ॾाढो लाभकार आहे